बोलो कैसा चल रहा है धंधा पानी कैसे बेचा है अच्छा तुम्हारे इधर रेट ठीक है हमारे इधर रेट है थोड़ा डाउन हाँ ऐसे चीनी है बयालीस रुपए किलो समझ गए अच्छा चावल कैसे चावल तो हर रेट का बेच रहा होगा बेच रहे होंगे अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है इधर ही इधर थोड़ा डाउन है थोड़ा चावल उवल का रेट डाउन है उधर मसाला उसाला का क्या रेट है मसाला का हाँ हाँ अच्छा अच्छा इधर है है उधर से दो रुपिया नॉर्मल है हमारे इधर इधर कम्पटिशन ज़्यादा है न दुकानदार सब इतना न हो गया है पहले कम था अब ज़्यादा हो गया है जो काम्पटिशन हो गया है मार्केट में समझ गए दुकान डालूँगा इधर है जो रेट न है चीनी ऊन्नि का जो है ओ इधर डालूँगा क्या क्या अब ये सामान पूरा सामान लाए हो समान चोकर चोकर उकर सब रखते हो

चोकर हो गया चीन चलिए ठीक है वो भी और ऊ हाँ अच्छा हाँ इधर आए थे तेल है एक सौ नब्बे है रुपया में दे रहा है ले ले लेबे नहीं करेगा अब हमें ज़्यादा कहना पड़ेगा फिर अब चीनी हो गया क्या कहते हैं आटा चावल सब में दो रुपया एक रुपया डाउने रहता है के इधर अच्छा हाँ इधर भी है लेकिन इधर कम्पटिशन ज़्यादा दुकान हो गया है वही जो है ऐसे नैका नैका अपना दुकान चलाने के चक्कर में दो रुपिया कम ही में बेच लेता है तो ओकरा करता है क्या करें

हाँ वही न बात है हम भी सोचे उधर ही दुकान एगो खोलेंगे थोड़े बहुत यहाँ के बंद कर देंगे इधर रेट उट ना है उतना खास पहले सही था रेट अब जो है न चलो ठीक है कभी मिलते हैं मिल के बताता हूँ ठीक है